हाँ नमस्ते आपका ब्यूटी वो हमें दूल्हा और दुल्हन को सजाना था सजवाना था तो कितना चार्ज लेंगी आप अच्छा तो हाँ कैसा मेकअप करेंगी आप लेकिन आप चार्ज बहुत ज्यादा ले रहीं हैं कुछ कम कीजिए तो आप ही आप ही उनको सजाएंगी कि आपके साथ जो वो लोग काम ओम करती हैं वो लोग सजाएंगी तो आपके आप घर पर आएंगी कि वहाँ पर आना पड़ेगा मेकअप ओकप अच्छे से करती हैं न ठीक है ठीक है तब कुछ तो कम कीजिए ठीक है चलिए ठीक ठीक है नमस्ते